हाँ कौन हाँ क्या नाम है आपका हाँ आगे बताइएगा

हाँ और

तो बताइए कुछ मुझे इसके बारे में बिहार के कल्चर के बारे में मंदिर के बारे में यहाँ यही सब

ठीक है तो आप मुझे कुछ सजेस्ट कर सकते हैं मुझे कहाँ कहाँ घूमना चाहिए बिहार में

हम्म हम्म और और जैसा कि आपने बताया कि आप आर्टिस्ट हैं तो आप सोशल मीडिया या अभी तक यह सब कुछ ट्राई किए हैं अच्छा ठीक है तो आपका सोशल मीडिया पर क्या हैंडल है इस आई डी ठीक है ठीक है ठीक है थैंक यू अब मैं रखती हूँ